मेकअप करने से चेहरा अच्छा लगता है सब से पहले हम लोग पहले तो चेहरे को क्लीन करते हैं चेहरे से ही सब की ख़ूबसूरती रहती है बाल से भी रहती है लड़कियों का सुंदरता ही सब कुछ है लड़कियों का साफ़ सफ़ाई सुन्दर दिखना ही अच्छा लगता है और अपने बाल बच्चों को भी साफ़ सफ़ाई सुन्दर सा बना से बना के रखना चाहिए जो भी देखे कहे हाँ अच्छा है सब कुछ क्लीन है और हम लोग अपने पहले चेहरे को साफ़ करते हैं गुलाब जल या साफ़ा पानी से धो के गुलाब जल से रुमूव कर के फिर उसके बाद हम लोग क्रीम फेश वोस फेश वोस से क्लीन कर लेते हैं नहीं तो सादे पानी से भी या फिर गुलाब जल से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग उसमें क्रीम लगाते हैं सन क्रीम लगाते हैं फाऊँडेशन लगाते हैं फेस पाउडर लगाते हैं इससे फिर उसके बाद चेहरा अच्छा दिखता है और फिर उसके बाद लिबिश्टिक हो गया काजल हो गया बिंदी हो गया ये सब सौन्दर्य है जो कि औरत का एक गहना होता है सजना सवरना बाल हो गया बाल को धोना है हर हफ़्ते बाल को धोना चाहिए दो बार धोना चाहिए कंडिशनर करना चाहिए और अपने चेहरे को सुन्दर दिखना चाहिए बच्चे को भी भी साफ़ सफ़ाई से रखना चाहिए उन लोग को भी बेबी जॉन हिमालय का क्रीम लगाना चाहिए हम लोग लगाते हैं और हम लोग सिया बटर लगाते हैं अगर ठंडी में और गर्मी में पिंच मिक लगाते हैं लकमी का और फिर हम लोग अरे मेकउप में हम को सब से अच्छा लिबश्टिक और आईलाइनर काजल बिंदी अच्छा लगता है आईभ्रो भी बनवाना अच्छा लगता है औ फिर उसके बाद साड़ी अच्छे अच्छे पहनना अच्छा लगता है और हल्का पतला में गले का अच्छा लगता है जो कि पतला अगर गले में पहने तो फिर उसके बाद मंगलसूत्र पेहनना अच्छा लगता है साड़ी पिन लगा लो और अपनी चूड़ी सिंगार का समान अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं कि मार्केट में अगर चले गए तो बस खाली अपने लिए ही सोचते हैं कि क्या ले लें चूड़ी ले लें एक एक तो हम लोग को घाटा ही रहता है सोचते हैं ये ले लूँ वो ले लें बच्चों के लिए ले लें जूता चप्पल साड़ी नाईटी सुट हर एक कपड़ा अच्छा लगता है सोचते हैं बदल बदल के पहनूँ शादी वग़ैरह में जाऊं तो क्या ही कहना सब कुछ नया नया लेने का मन होता है पैसे का घर उड़ जाता है सब कुछ सोचना पड़ता है और मगर तो एक आध का तो ज़रूरी ही हो जाता है कि ले लें बच्चे के लिए भी ले लो अपने लिए भी ले लो सब कुछ लेना ही हो जाता है और जूता चप्पल भी ये होता है कि ले लो सब कुछ नया नया है तो वो भी ले लो अंडरआर्म्स हो गया सब कुछ अच्छा दिखता है साफ़ सुथरा रहो तो बहुत अच्छा लगता है चेहरा दूर से इंसान जो देखता है पहले चेहरा ही देखता है आप के अन्दर क्या खाएं क्या पिए ये कोई नहीं जानेगा मगर चेहरा अच्छा दिखता है तो सब कुछ एक्सप्रेसन चेहरे से ही होती है और हम लोग को अपना रूप सिंगार बना के रखना चाहिए औरत का गहना ही सुन्दरता है सुन्दरता को हमेशा बरक़रार रखें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लगाने चाहिए चेहरे पर ख़राब किम मेहंगा मेहंगा ही क्रीम लगाएं सस्ता क्रीम कभी ना लगाएं चेहरे पर या फिर लिपिस्टिक भी लगाएं तो हल्का महंगा ही लगाएं सस्ता ना लगाएं होंठ काले हो जाते हैं यदि हम ख़राब क्रीम लगाएंगे तो चेहरा भी ख़राब हो जाएगा ब्लीच वग़ैरह जल्दी जल्दी ना यूज करें इससे चेहरा ख़राब हो जाता है